जे हम अपन बाइकमे सुरक्षाके छियै ने ओ महत्वपूर्ण विचार छै कि जे अहाँ बाइक चला हम जे चलबय छियै ओ समयपर ध्यान रखय छी जखन जेना कोनो बाइकपर हम चलबइ छी कोनो किआ किआ तऽ आगयो सँ आबि जाइ छै कोनो गाड़ी कोनो पीछैयोसँ आबि जाइ छै जे हम बाइक जखने चलबय छी जैसे हम ध्यानमे बहुतेक नीकसँ रखय छी जे यात्राके दौरान मतलब कतहु हम जाइ छी ओइमे हम कोनो कोनो मतलब अपन दस्तावेज अपन सङ्गमे रखय छी जेनाकि कोनो लाइसेंस रहय छै अपन सुरक्षामे कोनो गाड़ीके पेपर रहय छै हम अपन पासमे रखय छी जेकि कोनो मतलब यात्रापर जाइ छियै तऽ ओइमे पुलिसवला जे छै ओइमे पहिले सबसँ पहिले जूत्ता कहतइ या गाड़ीके पेपर कहतइ ओ हम ड्राइविंग लाइसेंस जे हम अपन सुरक्षामे अपन पॉकेटमे या पर्समे हम अपन राखि लै छी जे हम कतहु जाइ छी तऽ ध्यानसँ बाइक से चलबइ छी ताकि कोनो दिक्कत नहि अइ सुरक्षामे